बिहारमे खेतीके मामिलामे कहबो तऽ हमराअनी बहुत पीछेसँ ही हमराअनीके तकनीकी मिललै कारण की हमराअनी हम जब छोट छलियै हमर दादाअर बैल हऽर बैलसँ खेती करै छलै तभी ट्रेक्टर नहि छलै तभी ट्रेक्टरके प्रचलन तक भी नहि छलै आओर हमराअनी जब आठ दस क्लासमे चलि गेलियै यानी कि वही नब्बे एकानबे बिरानबेमे तऽ कहीँ कधार ट्रेक्टर उपलब्ध हो जाइ छलै जकरासँ हमराअनीके खेतीमे भी ट्रेक्टरसँ मिललै आओर डिजिटल आओर जे डिजिटल खेतीमे हमराअनीके जे इलेक्ट्रिक अभी कहीँ कहीँ बीच बीचमे धन सब हमराअनी बाध यहाँ पड़ै छै काली स्थान हमराअनी खेत छै वहाँपर हमरो भी खेत छै एक एकड़ लगभग तऽ वहाँपर हमराअनी बिजली रऽ तऽ आवेदन देलो छी आओर बगलवला सब बिजली लाए लेलो छै लेकिन हमराअनीके अभीतक बिजली उपलब्ध नहि करलो छै हमराअनी देलो छी किएक कि बिजली हमरोसुनीके लागै छै अइ सालमे बिजली हमरोसूनीके मिलि जेतै जकरासँ बिजली रऽ हमराअनीके अच्छा ऊर्जा प्राप्त होतै तऽ हमराअनीके खेती भी बढ़िआँ होतै अभी तत्काल हमराअनी अभी बगलमे कोशी छै कोशीसँ पम्पी सेट लगाकऽ पानि घिची कऽ ओकराबाद पानि पटाय लै छी ओकरामे हमराअनी कोइ तकलीफ नहि छै लेकिन बिजली हमरो खेत तक पहुँची जेतै बहुत जल्दीमे ही यानि कि छओ महीना हुवे या साल भरिके अन्दरमे बिजली हमरो वहाँतक पहुँच जेतै तऽ हमरा खेती करैमे कोइ दिक्कत नहि छै आओर हमराअनीके लागत भी कम होतै जकरामे की बेनीफिट हमराअनीके बहुत जादासँ जादा मिलतै